हाँ मेरे अनुसार बच्चों के लिए टी वी और ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि उससे बच्चों को काफी कुछ सिखने को मिलेगा और मैंने भी कई प्रकार के शैक्षिक चैनल फॉलो कर रखे हैं